मूंखे संगीत ॾाढो वणंदो आहे संगीत अहिड़ी शइ आहे जेको ॿुधण सां मन खे शांती मिलंदी आहे उहे ॾाढा सुठा सुठा भॼन ऐं गाना ॻाए सघंदी आहे हुन में असांखे लता मंगेश्कर ॾाढी वणंदी आहे लता मंगेश्कर ॾाढा सुठा गाना बि ॻाए सघंदी आहे हुनखे असां कोयल बि चवंदा आहियूं उहा ॾह हज़ार खां वधारे गाना ॻाए चुकी आहे हुनखे केतिरा ई एवॉड मिल्या आहिनि हुन जहिड़ी मिठिड़ी ऐं सुहिणी आवाज़ बि कंहिंजी आहे ई कोन